हाँ मेरा सबसे ज़्यादा भरोसेमंद रनिंग शूज एडिडास का शूज है जिसे मैं पहनना पसंद करता हूँ और जिसे पापा लेकर आए थे मुझे इसे पहनकर खेलने में बहुत ही आनंद मिलता है और मेरा पैर भी बहुत अच्छा रहता है बहुत ही कम्फर्टेबल शूज है मुलायम है इसे पहनकर मैं बहुत ही अच्छे से रनिंग करता हूँ और जिसको पहनकर एक पाँच सौ मीटर का रनिंग भी कम्पलीट किया था जिसमें मैं द्वितीय स्थान लेकर आया था और मुझे यह पहनकर बहुत ही कम्फर्टेबल महसूस होता है